बाइक चलाने का मुझे बहुत ज़्यादा अवसर नहीं मिला है मैं अपने शहरी क्षेत्र में ही बाइक को अब तक चला पाया हूँ किसी दूसरे शहर में जाना या फिर बड़े बड़े पर्यटन स्थलों कि यात्रा करना ऐसा भी मेरे साथ संभव नहीं हो पाया है पर निजी तौर पर मैं अपने स्वयं कि बाइक के द्वारा उज्जैन महाकालेश्वर कि यात्रा करना चाहता हूँ ये सुझाव मैंने अपने मित्रों को देख करके लिया ऐसे मेरे कई मित्र है जो बाइक के माध्यम से मैहर और भी कई कई पर्यटन स्थलों पर जाकर के घूम करके आए हुए हैं उनसे मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं भी जल्द अपने बाइक के द्वारा उज्जैन और भी ऐसे पर्यटन स्थलों कि यात्रा कर सकूँ